काणकोणचो जो मनोहर पर्रीकर ब्रिज आसा त्या ब्रिजाक लागून जायत्या लोकांची जी जीण आसा ती खूब ईजी करून दिल्ली आसा आनी ह्याच कारणाक लागून ह्या ब्रिजाच्याच कारणाक लागून जायतें पर्यटनूय हांगा आकर्शीत जाता